गाए जेना रखने छी तऽ गायके जे छै जे की जाइ छी घास कटै लऽ घास काटिकऽ आनै छी ओकरा जे छै जे ठण्डीमे जे छै घुरा लगबै छी थैर साफ करै छी थैर साफ कयलाके बाद जे छै मानि लिअ ओकरा साँझकऽ जे छै झोली दै छी झोली देलाके बाद जे छै जे ओकरा बढ़िआँ जँका जे छै जे घूर कए दै छियै घूर कयलाके बाद आसपास साफ कए देलहुँ साफ कयलाके बाद जे छै जे की अहाँके खाय लए दए देलहुँ पहिले खेलाके बाद जे छै जे की हुनका जे छै जे कुट्टी कटलहुँ कुट्टी कटलाके बाद जे छै जे फेन सुबहके लेल कुट्टी काटिकऽ राखि देलहुँ कुट्टी काटिकऽ राखि देलहुँ फेन सुबह चारि बजे भोरे उठलहुँ फेन जे छै जे गोबर तोबर साफ कयलहुँ गोबर साफ कयलाके बाद थैर तैर गायके पहिले बाहर कए दै छियनि बाहर कए देलाके बाद जे छै जे हुनका झोली बढ़ियाँ जकाँ बाँन्हि देलहुँ झोली बान्हलाके बाद जे छै जे फेन सानी लगाय देलहुँ फेन चोआरि बनेलौ फेन दुहाब आयल दुहाब जे छै जे फेन दुहिकऽ गेल तहन फेन ओकरा जे छै जे कुट्टी सानी मिलेलहुँ तहन एगो खस्सी यऽ खस्सीके जे छै जे सेहो जे छै जे जिलेबी पात जाकऽ कटलहुँ ओकरा जे छै जे खाइ लऽ देलहुँ ओकरा खेलाके बाद जे छै जे कि फेन जे छै जे एकबेर बाधके लेल खोलि देलहुँ फेन गेलहुँ बाध बाधमे घास तास कटलहुँ फेन बारह एक बजे अयलहुँ फेन ओइ दुनूके जे छै जे नहा सुनाकऽ फेन जे छै जे सानी लगेलहुँ फेन खाइला देलहुँ फेन जे छै जे गायके जे छै जे खोलि देलहुँ एकबेर अपन बुला टहला कऽ फेन जे छै जे आनिकऽ बान्हि देलहुँ फेन ओएह जे छै जे फेन कुट्टी कटलहुँ फेन सानी लगेलहुँ फेन जे छै जे कि हुनका खायला देलहुँ तहन जे छै जे की मानिलिअ ओकरा धोलहुँ तहन जे छै जेकी अहाँके जानवर जे छै जे खराब मानिलिअ तहन खस्सीके जे छै जे एकबेर बाध लए गेलहुँ चरबै लए उमहरसँ घुमा फिराकऽ अनलहुँ घुमा फिरेलाके बाद जे छै ओकरा फेन जे छै गायके जे छै जे सुबह शाम जे बछड़ा छै ओइ बछड़ाके जे छै जे फेन झोली तोली ओढ़ेलहुँ बढ़िआँ जकाँ जेना रातिकऽ गर्म रहै हम निचेन रही चैनसँ सूती अइ दुआरे हुनका बढ़िआँ जकाँ सेफ्टी कए कऽ चारु बगल जे छै जे झाँपि झुपिकऽ जे छै जे कि घूर लगए देलौ घूर लगेलाके बाद जे देख लेलहुँ सेफ छै तहन अपने गेलहुँ आराम करै लऽ आराम कयलाके बाद फेन चारि बजेसँ उठैये पड़ैए फेन उठलाके बाद जे छै फेन हुनके मालजालमे लागि जाइ छी फेन सुबह शाम जे छै जे ओएह साफ करै छी फेन मानिलिअ फेन जे छै चुआरि बनबै छी फेन जे छै जे कि हुनकर कुट्टी टुट्टी घास तास कटलहुँ अइमे रहलहुँ बाकी बाध गेलहुँ बाध ताध जे छै जे फेन घास तास काटिकऽ अनलहुँ तकरबाद जे छै जेकी एगो जे छै जे अथियो यऽ मानिलिअ खरगोश कनिटा कऽ खरगोश यऽ तऽ हुनको पिजरा बनेने छी ओइ पिजरामे जे छै जेकी बढ़िआँ जकाँ जे छै चारु बगलसँ जाली ताली दए कऽ ओकरा घास तास दए कऽ जे छै जे सुबह शाम ओकरो खुबै पिबै छी खूबे खियेला पियेलाके बाद दिनमे कनिकाल कऽ खोलि दै छियै बुलल टहलल फेन जे छै जे अपन चलि गेल साँझेकऽ जे छै जे फेन जे छै जे ओकरा बन्द कए देलहुँ अपन फेन सुबहमे सबेरे सेफ रहल फेन सुबह कऽ खोललहुँ फेन टहलल बुलल फेन अयलहुँ दरवाजापर दरवाजापर फेन देखलहुँ तऽ मानिलिअ जे छै जेकी बाड़ी झाड़ी छै ओसब मे कनी घास कटलहुँ बाड़ी झाड़ी घास कटलाके बाद जे छै फेन कुट्टी कटै लए बैठलहुँ कुट्टी कटलाके बाद कनी स्नान ध्यान कए कऽ जाकऽ भोजनमे अपनो गेलहुँ मानिलिअ तकरबाद जे छै जे फेन चारि बजेसँ जे छै जेकी मालजालके खुएनाइ हम जे छै जे कुट्टी स्टार्ट करै छी फेन ओकरा खुएनाइ पीयेनाइ चालू करै छी छओ बजे तक ओकरा खुएलहुँ फेन आठ बजे रातिमे जे छै चुआरि बना कऽ फेन जे छै जे